गाय के रखने के लिए उनको गौशाला की ज़रूरत होती है तो उनके लिए गौशाला सुरक्षित अच्छा है उनके रहने के लिए और जैसे भैंस रखना है तो भैंस के लिए भी एक घर चाहिए भैंस के लिए भी क्योंकि भैंस का चारा और उनके बाँधने के लिए उनका व्यवस्था सुंदर होना चहिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि उनको तकलीफ क्योंकि वह अनबोलता जात हैं हम तो बोल भी लेते हैं लेकिन वह अपना दुख किससे कहते हैं हो जाने के बाद फिर भी तकलीफ में रहेगी लेकिन वह बोल ही नहीं सकती कि हमको यह तकलीफ है तो हमें अगर गाय भैंस या कोई बकरी या कोई भी जैसे चीज़ रखना है तो हम उनकी पूरी निगरानी करेंगे क्योंकि हम समझदार हैं वे समझदार नहीं हैं वे समाझदार इसलिए नहीं है उनको तकलीफ रहगा वे बोल नहीं सकती उनकी यही परेशानी है तो चाहे मुर्ग़ी हो तो मुर्ग़ी के लिए मुर्ग़ी फारम होना चाहिए और बकरी के लिए बकड़ी के लिए भी जो है रहने के लिए जगह होना चाहिए अच्छा क्योंकि बकरी भी अच्छी जगह रहना चाहती हैं और कुत्ता है तो कुत्ते के लिए भी जगह है उसके खाने पीने की व्यवस्था और उनको रहने के लिए एक दरबा जैसा होना चाहिए ये चीज़ों के लिए जैसे पंछी हो गए तो उनके लिए जाली का घोंसला बनाना पड़ता है उनके रखने के लिए तो ये सब अगर चीज़ रखना है तो हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा उनके लिए तब तो वे रह पाएँगी नहीं तो नहीं रह पाएँगी वे क्यों कि हम ही उनको देखभाल कर सकते हैं अच्छे ढंग से यह दूसरा कोई नहीं देख सकता तो हमें रखना है गाय भैंस गोरू कुछ भी तो हमका हमें उनकी निगरानी करनी पड़ेगी